हलो साईं ट्रेवल्स असां खे गाॾी बुक कराइणी आहे असां पंज ॼणा आहियूं सतनि ॾींहंनि लाइ गाॾी खपे हा अर्टिगा उहा कम्फ़र्टेबल बीहन्दी न सहुलियत वारी बीहन्दी न त छा आहे असां खे वञणो आहे उज्जैन हा हा उहे महाकाल ॾिसण लाइ वेन्दासे त असां खे सतनि ॾींहंनि लाइ गाॾी खपंदी त सुठी कंडीशन वारी गाॾी खपे ठीक आहे न त उन में तव्हां जो मन छा आहे के कीअं आहे उन मेंरेट कीअं आहे न गाॾी हलाए असांखे ड्राईवर न खपे ख़ाली गाॾी खपे हा त तव्हां छा था चओ अच्छा अच्छा सत्रां रूपिया पर किलोमीटर ॾींदा न न न न एॾो रेट आहे ई न असां वेन्दड़ आहियूं हा सत्रहं रूपिया जाम आहिनि भाउ कुझु हलनि ई न चोॾहं तेरहं चोॾहं हले थो तव्हां त पंहिंजा भाउ थी करे घटि वठो भई पंहिंजा सिन्धियुनि खां त घटि वठो हा सिन्धी आहियूं पाण में घटि कयो कुझु न न तेरहं ठीक आहे तव्हां जा न मुंहिंजा ॿारहं तेरहं तेरहं ई वठन्दउ ठीक आहे तेरहंनि में डन कयो हा सतन ॾींहंनि लाइ लेकिन गाॾी हुजे सुठी कंडीशन में विच ते अटकाए न हा अटिके बिल्कुल बि न सुठी गाॾी हा त पोइ ठीक आहे एड्रेस तव्हां नोट कंदउ हा हा मुंहिंजो फ़ोन नंबर इहो ई अथव तव्हां एड्रेस नोट कयो सिन्धी यूथ सर्किल ते आहे डोली नास्ते वारे जे पासे में स्टेशन रोड उल्हासनगर टियों ठीक आहे भाउ पहुचाईंदा गाॾी ओके थेंक्यू